ایسی جگہیں ہیں جہاں اردو عام طور سے بولی جاتی ہے اردو زبان تو ویسی جگہوں پر لوگ اکثر سادگی بھرے ہوتے ہیں بہت ہی دیکھنے میں ہی ان کے اندر سادگی نظر آتی ہے کیوںکہ جب آپ اردو زبان اپنے اندر اتارتے ہیں کہ اب یہی زبان ہم کو بولنا ہیں تو آپ کے اندر وہ سادگی آ جاتی ہے اور عام طور پر ہمارے انداز سے کہ وہاں کے لوگوں کا جو پوشاک کا کلچر ہوتا ہے وہ کرتی پاجامہ ٹوپی اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ ہمارا ایک اندازہ ہے اور ایک دو جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم گئے ہیں جیسے لکھنؤ ہوا وہاں پہ اردو کا بہت زیادہ وہاں پر شور و غل رہتا ہے اردو زبان وہاں بہت اچھی بولی جاتی ہے اور وہاں کا جو اردو زبان ہوتا ہے ایک سننے میں بہت خوبصورت لگتا ہے آپ جب ایک سامنے والا آدمی جب آپ سے اردو زبان میں کچھ کسی چیز کے بارے میں آرگومنٹ بھی کرتا ہے تو آپ اس کو منع نہیں کر پاتے ہیں اردو زبان ایک بہت ہی پیاری چیز ہے آپ کبھی کسی اردو زبان والے سے کبھی بات کر کے دیکھیے آپ کو خود ہی لگے گا کہ ہاں بھائی یہ زبان ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہیں آپ آپ کبھی لکھنؤ جائیے اور ایسی کچھ جگہیں جائیے جہاں پہ اردو زبان کامن ہے جہاں پہ بولی جاتی ہے تو آپ وہاں کا انداز دیکھیے وہاں کا رتبہ دیکھیے وہاں کا آپ ہے نا پوشاک کا جو کلچر ہے وہ دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت ہی زبرست چیز ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کے دل کو سکون ملے گا آپ کبھی کسی اردو بولنے والے سے پانچ دس منٹ بات کر کے دیکھیے ان کا انداز دیکھیے ان کا بولنے کا طریقہ دیکھیے ان کے تلفظ پر دھیان دیجیے کہ کون سے بات کو کس طرح سے ایکسپریس کر رہا ہے اور اردو زبان میجرلی ہمارے حساب سے ہندوستان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اردو زبان بولی جاتی ہے اور پوشاک رہی بات پوشاک کی تو ان کا پوشاک کافی کامن رہتا ہے اور سادگی بھرا رہتا ہے جو نارملی آدمی دیکھ کے ہی پہچان لے ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے ایک نور جو آپ دیکھتے ہی پہچان جائیے گا کہ یہ اردو بولتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو ایک بار چیک کرنا چاہیے ایک بار جانا چاہیے کبھی ان سے ملنا چاہیے اور وہ جو پوشاک یوز کرتے ہیں پہننے کے اعتبار سے وہ آپ خود ایک بار ٹرائی اندر اپنے اندر خود آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے تھا پہلے ہی جو اب تک ہم مس کر رہے تھے لائف میں تو بہت ہی اچھی زبان ہے اور عام طور پر لوگ اس کو بولنا بھی پسند کرتے ہیں اور ان کا جو پوشاک کا کلچر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے